سماجی اور اخلاقی مسائل کے بارے میں اس مذہب کی ثقافت اور برادری پر اس طرح اثر انداز ہوتی ہے جو اس میں دکھائی گئی ہیں پہلی تصویر میں دو علامتیں دکھائی گئی ہیں علامت ایک ایسے شخص کی پروفائل ہے جو بول رہا ہے جس میں اس کے منہ سے نکلنے والی لکیرے یہ علامت بولنے یا بات چیت کرنے کی نشان نہیں ہے دوسری علامت ایک کان کی تصویر ہے تصویر کرتی ہے تصور کرتی ہے یہ جس میں آواز کی لہریں داخل ہو رہی ہیں علامت سننے یہ بات چیت کو سمجھنے کی نشاندہی مجموعی طور پر یہ علامتیں بات چیت کرتی ہیں کہ عمل کو ظاہر کرتی ہیں اس میں بولنا اور سننا دونوں شامل ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا ان کو سننا یہ ساری چیزیں اثرانداز ہوتی ہیں کہ ہم اپنے سامنے والے کو کس طرح کنیکٹ کر رہے ہیں کس طرح بتلا رہے ہیں اور بہت ساری تعلیمات جو ہیں وہ یہ سننے سے تعلق رکھتی ہیں بہت ساری بولنے سے تعلق رکھتی ہیں بہت بہت ساری دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں پہلے تصویر میں دو علامتیں دکھائی گئی ہیں ایک علامت جو ہے وہ اس بات کی نشان دہی کر رہی ہے کہ سامنے والا کیا کر رہا ہے آنے والا کیا کہنا چاہتا ہے اور دوسری علامت میں یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ اس کی زبان سے اس کی کی جو باتیں نکل رہی ہیں وہ کس چیز کو ظاہر کر رہی ہیں تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں